हमारे क्या है सब्ज़ी में पनीर जो बनता है तो स्वाद बढ़ाने के लिए उन में मसाला कौन डलता है गर्म मसाला डालते हैं और एरेस्ट डालते हैं राजेश मसाला डालते हैं और उसको कायदे से भुजो बनाओ अच्छा है सब्ज़ियाँ सब्ज़ियाँ हर एक चीज़ में अपनी अपनी जगह जैसा जो जिसका महरुख जो होता है वही पड़ता हैं इन्हें है कि सभी मसा सभी सब्ज़ी में राजेश डालो प्याज़ डालो लहसुन डालो मसाले में जिसका माहारुख होता है जोन सब्ज़ी में वही पड़ता है कटहल के सब्ज़ी में पड़ता हैं पनीर के सब्ज़ी में पड़ता हैं प्याज़ लहसुन टमाटर और मसाले मसाला ये वनरेस्ट पड़ता है राजेश मसाला पड़ता है गर्म मसाला पड़ता है और ज़ीरा ज़ीरा हम लोग पीसते हैं आदी पीसते हैं तो इसी लिए बनाते हैं जिससे कुछ अच्छा बन जाएगा तो अच्छा लोग खा कर के शाबाशी देंगे कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा बना है खाना शादी में विवाह में बदनामी नहीं होगी अच्छा होगा और थोड़ा सा कम में हो जाएगा बदनामी होगी कि माहरो इसके घर में नहीं बना अच्छा और जो शादी में नहीं खाना बढ़िया बना तो अपने अच्छा के लिए लोग सोचते हैं कि क्या क्या मसाला डाल दें क्या कितना तेल डाल दें कि अच्छा बन जाए और कितने बक़ायदा उसको बनाया जाए मन लगा के बनाइए भुज के कउर के ख़ूब ख़ूब बढ़िया से फ्राइ कर के बनाइए पनीर को फ्राइ कर के बनाइए तो अच्छा होता है इसी लिए सब सब चीज़ बनाते हैं कि हमारे भैया बहनें सब खाएंगे ही इतना तो खाएंगे और बराती आएंगे हर बराती आते हैं खाते हैं और रिश्तेदार खाते हैं सब शाबाशी बोलते हैं गाँव भर के आदमी खाते हैं तब पनीर अच्छा बनेगा तभी ना खाई तभी उस कहेंगे और नहीं अच्छा बनेगा तो कोई फेंक के चल जाएगा कोई बस आपस ही अच्छा मारो उसके घर में नहीं कुछ था नहीं बना बढ़िया हाँ और खाना से खाना ही सब कुछ है बराती के आगे तो उसको सेवा करो खाना खाएंगे अच्छे से सब सब कहते हैं कि बराती की सेवा करो हम को लेना देना ना खा तब तभी अच्छा होगा पनीर बनता है करेला बनता हैं कलौंजी बनता है उसका भाँटा का करेले का भिंडी का सब कुछ सब खाते हैं और कटहल बनता हैं आलू पालक का भाँटा सब कुछ बैंगन सब कुछ बनता हैं इसी से सब खाते हैं और अच्छा बना तो और वो पानी मीला के जो बना देंगे तो कोन खाएगा उस में मसाला डालो तेल डालो तब ना अच्छा होगा तो वैसे से ही बनाना पड़ता है सब बना के खिलाते हैं तो सब शाबाशी देते हैं अच्छा करते हैं सब से चार से कहेंगे कि बहुत अच्छा वहाँ पर बना था बहुत अच्छा खाना खिलाया था वो बिरादर बहुत अच्छा खाना वहाँ गए थे भदोही में बहुत अच्छा खाना खाया था तब तो अपने सोचने चाहिए कि कितना अच्छा बनाए कितना मसाला बढ़िया डालें कि बढ़िया हो जाए सब कोई खाए बढ़िया अच्छा लगे नाम करे तब अपने नाम के लिए लोग बहुत कुछ कह देते हैं मसाला डालते हैं अच्छे से अच्छे मसाले डालते हैं तेल डालते हैं मसाला मे देखो एवरेस्ट डालते हैं राजेश डालते हैं और गर्म मसाला डालते हैं और धनिया हर एक चीज़ आज कल तो नीच ऊच फैला है धनिया लहसुन हरे पत्ते नाऊ और अच्छी होती है सब्ज़ियाँ और पनीर को बहुत जन तल के बनाते है बहुत जन वैसे थोड़ नहीं तलते हैं वैसे ही बनाते हैं आपना आपना विचार है क्या क्या कह रहे और कटहल भी बनाते हैं सूरन भी बनाते हैं मसाले दे कर के और जो आलू बैंगन भां आलू बैंगन पालक है तो बिना मसाले के बनाते हैं वैसे ही सब खाए लेकिन अब तो मसाला भी पड़ने लगा उसमें वो जो फैला आज कल मटर फैला है मटर में भी मसाला डालते हैं बहुत लोग बहुत लोग नहीं डालते हैं हरा मसाला डाल के बनाते हैं हरा मसाला डाल के बनाओ तो और अच्छा होता है गर्म मसाला डाल के बनाओ तो कुछ कुछ कम स्वाद होता है लेकिन हरा मसाला डालने में बहुत बढ़िया स्वाद होता है इसी लिए हम लोग हरा डालते हैं सब कुछ आज कल आज कल तो सब्ज़ी बहुत बढ़िया लगती है रख तो महकती भी नहीं है उसको रख दो बना कर के कल भी खाओ आज भी खाओ अब बथुआ खाओ पालक खाओ बहुत अच्छा लगता है हमें हम को तो बहुत बढ़िया लगता हैं और कहाँ तक मने कहे कहाँ तक कमी है साग सब्ज़ी सब कुछ अच्छा लगता है और सब्ज़ियाँ सब सब्ज़ियाँ जो बंटा फैला है गोभी फैला है गोभी भी खाओ वो भी पत्ता पत्ता गोभी होता हैं बहुत लोग पत्ता गोभियाँ कहते है हम लोग तो रमकल्ला बोलते हैं रमकल्ला खाते हैं सब्ज़ियाँ हर एक चीज़ सब्ज़ियाँ हर एक सब्ज़ियाँ खाने के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए